میں اکثر پسند پسند کے جگہ پہ ہی جاتا ہوں جیسےکہ لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار اور ہاتھی والا پارک اور بمبئی کشمیر یہ ان سب جگہوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں اور ان پہ یہاں جا کر جی کرتا ہے کہ یہیں رہوں اور جاؤں نہیں اتنی پسند کرتا ہوں میں ان جگہ ہر بار دیکھتا ہوں میں ہر بار جاتا ہوں بار بار بار بار دیکھنا پسند کرتا ہوں بہتس جگہ پسند ہے مجھے لال انڈیا گیٹ ہو گیا لال قلعہ ہو گیا ٹیمپل لوٹس ہو گیا بہت ساری جگہیں ہیں میں ہر ہمیشہ پسند والی جگہ پہ ہی جاتا ہوں جو مجھے پسند نہیں جہاں مجھے پسند نہیں اچھی نہیں لگتی جگہ وہاں میں جایا نہیں کرتا اور جو مجھے بہت اچھی جگہ لگتی ہیں اکثر میں وہی جایا کرتا ہوں زیادہ تر مجھے اچھی سب سے اچھی جگہ لگتی ہے جامع مسجد لال قلعہ کیونکہ ساری چیزیں پسند کی چیزیں میری وہیں پڑ جاتی ہیں اس وجہ سے مجھے سب سے اچھی وہیں لگتی ہے